घरमे प्रथासभके गीत गीत जैसे हमरा बहुते पसन्द पड़ै छिकै गीत जे छै भए गेलै छठि पर्व तऽ छठि पर्व होइ छिकै तऽ ओहिमे भक्ति गाना भक्ति गाना नहि छिकै तऽ छठि माइ छठि मैयाके गीत होइ छिकै तऽ हमरा बहुत अच्छा लगै छै छठि मैयाके गीत छठि मैयाके गीत होइ गेलै भाय बहिनके जैसे पर्व भेलै कर्मा धर्मा तऽ कर्मा धर्माक पर्व भेलै तऽ ओहिमे भी सारे राति जागल रहै छिकै सभ बहिन पूजा करै छियै भाय के लिए नाव पार करै छै ओसभ गीत भए गेलै तऽ ओ सारे राति जागल रहै छै गीत कहानी होते रहै छै तऽ ओसभ भी बहुत अच्छा लगै छै छठि पर्व भए गेलै तऽ ओसभ छठि मैयाके मूर्ति बनै छै तऽ ओसभमे भक्ति गाना रहै छिकै तऽ बहुत अच्छा लगै छै बहुत हमरा ओ आर सभ सुनयमे बहुत प्रेमी होइ छिकै आ भक्ति गाना जे छै दुर्गापूजा होइ गेलै तऽ ओहिसभमे भी बहुत गाना रहै छिकै तऽ परदेशमे लोक रहै छिकै तऽ अपना कोइ भी लोक गाना सुनै छिकै अगर अगर यदि हमे छठि पर्वके गाना हम सुनि रहलियै तऽ हमरा बहुत मतलब मन रहै छै की जे हँ अपना परिवार अपना फैमिली साथमे हम बिहारमे रहियै जेकि हमे इसभ साथ गाना सुनि सकै छियै अपना फैमिलीक साथ गाना सुनयसँ बाहरक सभके बहुत अच्छा लगै छै छठि पर्व होइ गेलै इसभके गाना भी सुनि सकै छियै या कोनो भी पर्व भेलै कोनो भी पर्व भेलै तऽ ओकर गाना रहै छिकै तऽ गाना सुनयमे इसभ बहुत अच्छा छियै बहुत शौकीन छियै इसभ बहुत गाना सुन सकै छियै बहुत सुनै छियै गाना जेकि पर्वमे कोइ भी गाना जैसे तीज भए गेलै तऽ ओहिसभमे गीत होलै ओहिसभमे गीत भी गाबै छथिन सभ कोइ भी चीज भए गेलै सोमवारी बेढ़ कैलियै या आमावस्या छिकै तऽ आइ ई छिकै तऽ ओहिसभमे हर हर किस्मके गीत होइ छिकै ओसभ गीत हमरा सुनयमे बहुत अच्छा लगै छिकै बहुत अच्छासँ लोक गीत सुनै छिकै हमराआर बहुत पसन्द पड़ै छिकै ओसभ गीत सुनि सकै छियै इसभ भक्ति गीत हमरा आरके तरफवला बहुत अच्छा लगै छै गीत सुनयमे